हांव एम ए करपी विद्यार्थी आनी आमच्या लायब्ररींत आमकां फकत पांच बुकां व्हरपाची सवलती आसा जेन्ना हांव पांच बुकां हाडटालें तेन्ना म्हाका दिसतालें की आनीक बुका जाय पूण तीं हाडूंक मेळना जाल्ल्यान म्हाका अशें दिसतालें की म्हज्यान आतां म्हाका मेळची ना सगळीं बुकां वाचपाक पूण जेन्ना म्हाका ईबुक्सा बद्दल म्हायती मेळ्ळी तेन्ना हांव खरेंच खोशी जालें आनी म्हाका दिसलें की आतां हांव म्हजें गिन्यान वाडोवपाक खंयच फाटी उरचें ना तेन्ना हावें ईबुक्स पळयले आनी तेन्ना खुबशीं बुकां ताजेर आशिल्ली ती पळोवन खरेंच उमेद आयली आतां हांव काणकोण सावन पणजे जेन्ना प्रवास करतां तेन्ना गर्दी आशिल्ल्यान हातांत बूक घेवप कठीण जाता देखून हांव ईबुक्साच्या मदतीचेर हांव जायतीं बुकां बसींत वाचता आनी मोबायल हाती आसल्यार कारणान व्हडलोसो काय त्रास जायना आनी खूब बरे तरेन वाचपाकूय मेळटा एकादे वेळार म्हाका ते वाचपाक त्रास जाता जाल्यार हांव ते झेरोक्सूय मारून घेवून तेंवूय बी हांव करतां पूण ईबुक्साच्या कारणान म्हाका खुबूच म्हणल्यार खूब फायदो जाल्लो आसा हांव म्हाका पयलीं दिसतालें की हांव खुबूच फाटीं आसा पूण ना आतां म्हाका दिसता म्हाका जाय त्या वेळार कितेंय काडून वाचपाक हांव खंयच फाटी ना